ہاں میں نے کئی مرتبہ سفر کیا ہے تنہا سفر کرنے کا تجربہ بہت دلچسپ اور انوکھا ہوتا ہے جب آپ تنہا سفر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کی آزادی اور خود مختاری میں اضافہ ہوتا ہے یہاں میں آپ کو کچھ مشہور مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں لوگ تنہا سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا تجربہ کیسا ہوتا ہے ہماچل پردیش کی خوبصورت وادیاں اور پہاڑ تنہا سفر کرنے کے لیے بہترین مقامات ہیں منالی شملہ دھرم شالہ اور اس اسپیتی وادی جیسے مقامات پر لوگ تنہا سفر کرنا پسند کرتے ہیں یہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے اور قدرتی مناظر دلکش ہوتے ہیں یہاں کا سفر سکون بخش اور مہماتی ہوتا ہے لوگ ٹریننگ کیمپ کیمپنگ کیمپنگ اور یوگا جیسی سرگرمیاں کرتے ہیں مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور یہاں کی ثقافت کا تجربہ بھی بہت خوشگوار ہوتا ہے تنہائی لینڈ تنہا مسافروں کے لیے ایک مشہور مقام ہیں بنکاک چیانگ مئی اور جزائر جیسے کوہ کوہ ساموئی فوکڈ بہترین مقامات ہیں تھائی لینڈ میں سفر کرتے وقت آپ کو مختلف ثقافتوں کا تجربہ ملتا ہے شاندار کھانے خوبصورت مناظر اور دلچسپ تاریخی مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں کی نائٹ لائف بھی بہت مشہور ہے یورپ کے مختلف ممالک میں بھی تنہا سفر کرنا بہت دلچسپ ہوتا ہے پیرس لندن برلن اور بارسلونا جیسے شہروں میں تنہا سفر کا تجربہ بہت کھوشگوار ہوتا ہے یورپ میں سفر کرتے وقت آپ کو مختلف ثقافتوں اور زبانوں اور تاریخ کا تجربہ ملتا ہے یہاں کے تاریخی مقامات میوزیمس اور خوبصورت فن تعمیرات دیکھنے کو ملتے ہیں نیپال کی خوبصورت وادیاں اور پہاڑ بھی تنہا سفر کرنے کے لیے بہترین مقامات ہیں خاص طور پر کٹھمانڈو اور انن پورنا بیس کیمپ جیسے مقامات پر لوگ تنہا سفر کرنا پسند کرتے ہیں نیپال میں سفر کرتے وقت آپ کو قدرتی خوبصورتی مذہبی مقامات اور مہماتی سرگرمیاں جیسے ٹریننگ اور ماؤنٹین کلمپنگ کا تجربہ ملتا ہے جاپان کا سفر تنہا مسافروں کے لیے ایک محفوظ اور دلچسپ تجربہ ہوتا ہے ٹوکیو کیوٹو کیوٹو اوساکا اور ہوکائیڈو جیسے مقامات بہترین ہیں جاپان میں جدید اور قدیم ثقافت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے شاندار کھانے ٹیکنیکی ترقی اور خوبصورت معابد دیکھنے کے قابل ہیں تنہا سفر کرنے کا تجربہ آپ کو نہ صرف نئی جگہ دکھاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی نکھار لاتا ہے اور آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے